जेल्लै बी डिस्ट्रिक्ट रियासी बिच कोई फंक्शन कोई कार्यक्रम होंदा जां कोई प्रोग्राम होंदा ते जेह्ड़े रूरल कमेटी दे जेह्ड़े यंग लोक न ओह् अंगेज़ कि'यां रौिहदे की जेह्ड़ा उंदा कुड्ड होइया भांगड़ा डोगरी सांग पर डोास होइया कोई बी डांस होइया ते एह् ते जेह्ड़े लोक न रूरल कमेटी दे ते एह् न्हाड़े कन्नै बढ़ी चढ़ियै हिस्सा लैंदे पूरा पार्टीस्पेट करदे ते इं'या करियै गै एह् केह् आखदे अंगेज्ड अलग अलग डांस दे बिच